मि खाने च गोलगफ्फे मि बड़े गै जादा पसंदीदा ओह् चीज ऐ ते असें रोज अपने कालेज जन्ने होन्ने आं ते उत्थुं दा औंदे होई रोज असें रोज खन्ने होन्ने आं गोलगफ्फे ते खाने च सब्जी च मि भिंड़ियां आलू अते एह् दो जेह्ड़ी सब्जियां हैन सुक्कियां बी बड़ी मि शैल लग्गदियां न ते साग होई गेआ साग ढोडा साग ढोडा जेह्ड़ा ओह् बी बड़ा शैल होंदा ते साग जेह्ड़े साढ़ै इत्थै बड़े हारे होंदे न जि'यां सरेआं दा साग होंदा सरीढ़ी दा साग होंदा होर बी बड़े साग होंदे पालकै दे साग होंदा कड़मै दा साग होंदा कड़मै दे सागै दा चार पांदै चार ते बड़ा गै सोआद होंदा ते साढ़ै असें इत्थै हर बारी पान्ने होन्ने आं साग ते होर बी जेह्ड़े इत्थै एह् साढ़ै ओह् बनांदे न कढ़ी कढ़ी ते ढोडा अदरक दी कढ़ी बनांदे ओह्दा बी बड़ी सोआद होंदा ते जेह्ड़े असें बाह्र जन्ने होन्ने आं साढ़े उत्थै बड़े जादा मश्हूर न मोमोज जेह्ड़े होंदे ते मेरे फेवरेट मोमज न ते मनचूरियन ते मनचूरियन बनाने आस्तै गोभी ते गोभी गोभी दे बिच गोभी छूरियै ओह्दे बिच पकौड़े ओह्दे पकौड़े बनांदे न गोभी दे ते गोभी दे पकौड़े बनाने आस्तै ओह्दे बिच आटा पांदे न मक्कें दा अते मैदा पांदे न थोह्ड़ा हारा ते उसी पकाइयै इसी अच्छे तरीके भी उन्नूं फ्राई करियै फ्राई करियै ओह्दे बाद सब्जियें दा सूप बनांदे सूप अते ओह्दे बाद ते ओह्दे बाद सास बगैरा पांदे सोया सास बी जेह्ड़ी साढ़ै चाईनिस लून होंदा ओह् पांदे ओह्दे बाद पाइयै ते ओह्दी ग्रेवी बनाइयै ओह्दे मनचूरियन बनांदे न जेह्ड़े अस घर बी बड़े बारी बनाए दे न ते होर बी जि'यां सत्तू खाने जेह्ड़ी मिठाई ऐ ओह् मि शैल लगदी जि'यां बर्फी बड़े बारी घर बनाई ऐ ते अपने आस्तै अपने परिवार आस्तै बनाई दी बर्फी होई गेई गुलाबजामुन होई गे रसगुल्ले एह तिन चीजां मेरियां बड़ियां फेवरेट न ते समोसे मि बड़े बार खन्नी होनी आं ओह् बी मतलब ओह् बी मि बड़े स्हेई लगदे शैल लगदे न ते होर जि'यां साढ़ै घीये दा कड़ाह् बनांदे घीये दा कड़ाह् जेह्ड़ा ओह् बड़ा पैह्लै ते घीये दा कड़ाह् मतलब कि ओह्दे बिच घीया छोड़दे ते जेह्ड़े बीऽ होंदे न ओह् सारे कड्ढियै ते ओह् छूरियै अच्छे तरिके कन्नै उसी ते शैल तेलै बिच फ्राई करियै ते ओह्दा सुकाइयै पानी ओह्दा शैल के जिसलै पानी नुआढ़ा सुक्की जा ओह्दे बिच खंड पांदे खोया पांदे ते शैल ओह्दे बाद सुकाइयै उसी घ्यो पांदे देसी पाइयै ओह्दे बाद बड़ा सुआद होंदा ते केह् नां कन्नै सेह्त आस्तै बी ठीक होंदा घीया जेह्ड़ा ऐ साढ़ी डाइट बी पूरी करदा ऐ अते जेह्ड़ा सलाद बिच असें गंढा मूली एह् दो चीजां जादा खन्ने होन्ने आं निम्बू पाइयै बिच ते ओह् बड़ी शैल होंदियां न सुआद होंदा ऐ ते चटनी जेह्ड़ी होंदी पूतने दी चटनी होंदी पूतना होंदा साढ़ै घर घर किम्ब सीजन सीजन मौसम मौसम दे होंदे न किम्ब जेह्ड़े ते ओह् बनांदे न ते होर बड़े हारे अस जेह्कियां चीजां न ओह् बड़ा हारा खन्ने आं बंदा हर टैम ते नेईं खाई सकदा पर ओह् मौसम मौसम दा स्हाब होंदा ऐ कि हर मौसम बिच बंदा हर साढ़ा शरीर जेह्ड़ा ऐ ओह् अलग अलग बक्खरे बक्खरे जेह्के सुआद तुपदा ते जि'यां मक्कें दे बेल्लै मक्कां भुन्नियै खंदे कच्चियां ओह् साढ़ा बड़ा जादा बड़ी सुआद होंदियां निम्बू पाइयै कदें ओह् करियै निम्बू पांदे ओह्दे बिच मक्कें दे दाने होंदे जेह्ड़े भुन्नियै कच्चियां मक्का भुन्नियै दाने कड्ढने दाने कड्ढियै ओह्दे बिच निम्बू पाइयै लून पाइयै अदे कदें कदें मक्कें दे दानें तेलै च फ्राई करदे भुन्नियै शैल करियै ते भुन्नियै ते ओह्दे बाद लून पाइयै ओह् खंदे न साढ़े एह् होंदा कि कल्चर होंदा इक स्हाबै दा एह् सारे कट्ठे होइयै खंदे न